کچھ عام جو چند مسائل جس میں ہم ہم لوگوں کو روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں سے اکثر جو ہے تو بجلی کی سپلائی کا ختم ہونا مطلب لوڈ شیڈنگ کی پرابلم یہ ہے جو ہے تو یہ کافی اہم مسئلہ ہے اور اس کا روزانہ ہم لوگوں کم سے کم دو سے تین بار سامنا کرنا پڑتا ہے مالیگاؤں کے شہریان کو سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ مجھے پرسنلی جو جس ایک چیز کی شکایت ہے وہ یہ کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے آج کل بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو مجھے کیونکہ ابھی بچوں کے اب ایگزامس شروع ہو رہے ہیں اور مجھے نہیں پتہ کہ ان چیزوں کے لیے واقعی کوئی پرمیشن ہو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا اگر ہوتی ہے تو کس ڈپارٹمنٹ سے کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مالیگاؤں میں لوگ جو ہیں تو بس اسپیشلی جمعہ کے دن مسجدوں کے چندے مانگنے کے لیے وہ لوگ مائیکرو فونس لگا لیتے ہیں کہیں ایک چھوٹی موٹی پنڈال بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کنٹینیوسلی صبح سے لے کے شام تک وہ جو ہے تو مسلسل مائیکرو فون میں بول رہے ہوتے ہیں تو جو ریزیڈنشئل ایریاز ہیں جیسے ابھی بچوں کے ایگزامز ہیں ان لوگ وہ نہ پڑھائی کر سکتے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو وہ تو اس کی مسلسل آواز کی وجہ سے نہ وہ سو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو وہ بھی ریسٹ نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ہم لوگوں کو بھی ایز اَ انسان کے طور پہ شاید سوچنا چاہیے یا پھر ہمیں بھی ایک ریسپونسبل شہری ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کے اوپر پابندی لگانی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر جو سوشل ورکرز ہیں انہیں بھی اس چیز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے ایون پولیس یا پھر اگر اس چیز کے لیے ان لوگوں کو کوئی پرمیشن جیسے کہ جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کوئی جلسہ یا پھر جلوس نکالنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو روٹ دینا پڑتا ہے ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کو جو مائیکرو فون کا استعمال کر رہا ہے تو انہیں بغیر پرمیشن کے آج کل یہ بھی ایک بہت کامن چیز ہو ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے تو جیسے اگر صابن بیچنے کے لیے آ رہے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے صابن بیچنے والے گاڑیوں پر یا ٹھیلوں پر بھی آتے ہیں وہ بھی مائیکرو فون لگا کر بیچ رہے ہوتے ہیں اور تعجب سب سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج کل بھکاری جو ہے تو بھیک بھی مائیکرو فون پر مانگ رہا ہوتا ہے کہ تو وہ مطلب یہ سارے غیر ضروری طور پر نوئز پولوشن کے بڑھانے کے طریقے ہیں جس پر ہمیں بھی ایز اَ ذمہ داری ذمہ دار شہری کے طور پر سوچنا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے نوئز پولیوشن کو کم کرنے کے لیے کچھ ضروری اور قانونی کارروائی بھی کی جانی چاہیے